میرے علاقے میں صحت كی دیكھ بھال كو بہت بہتر بنانے كے لیے میرے پاس كچھ ایسے بہت سارے آئیڈیا ہیں جس كے ذریعے ہم دیكھ بھال صحت كی دیكھ بھال كے لیے بہت ساری چیزوں كو ٹھیک كرسكتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گلیوں پر گلیوں کے كناروں پر كچڑا پڑا رہتا ہے كیچڑ نكلی ہوئی رہتی ہے تو اس كو جو لوگ آتے ہیں صاف كرنے والے وہ اس كو نكال كر ڈال جاتے ہیں لیكن دو دن سوكھنے كے بعد اسے دوبارہ لے كر جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں میرے پاس اس كا ایک طریقہ ہے كہ جب وہ گیلا كچڑا جو نالیوں سے نكالیں تو اس كو اسی ٹائم بھر کر بھی لے جایا كریں نہ كہ اس كو چھوڑ دیا كریں اور ایسا ایک اور طریقہ ہے جیسے كہ لوگ جب خالی پلاٹ ہوتا ہے تو اس میں كوڑا ڈالتے رہتے ہیں پھر وہاں سے بہت زیادہ بد بو آنی شروع ہو جاتی ہے ڈالتے رہتے ہیں وہ بھر جاتا ہے تو اس كی جگہ لوگ گاڑیوں كا استعمال كریں كوڑے والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں اس میں كوڑا ڈالا كریں جس كی وجہ سے مچھڑ كم ہوں گے اور اتنے ہی لوگوں كی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور جو باہر كے پھل فروٹ ہوتے ہیں جب ان کو گھر میں لایا جاتا ہے تو بہت زیادہ لوگوں كے ہاتھوں میں چھلے ہوتے ہیں تو ان كو دھویا جائے اور ہر سبزی كو كاٹنے سے پہلے بھی دھویا جائے اور كاٹنے كے بعد بھی دھویا جائے تو اس سے صحت كی دیكھ بھال ہوسكتی ہے